ہیلو بھائی میرے کو بہادر پارک تک جانا تھا کار ایلیول ہے کیا

ہاں بہادر پورے کے بہادر پورہ ٹو آرم گڑھ روڈ پہ ہے یہ یہ میرا گھر دیکھیے ادھر ہے میرا گھر مہدی پٹنم کے طرف ہاں تو آپ مہدی پٹ ہاں مہدی پٹنم سے بہادر پورہ جانا ہے تو یہ آئیں گا آپ کو مہدی پٹنم سے بہادر پورہ بولے تو ایک بارہ کیلو میٹر آئیں گا بھائی ہاں پندرہ سے بیس کیلو میٹر پڑیں گا ہاں اور یہ بک میرے کو سیون سیٹر ہوئی تو اچھا تھا تھوڑا فیملی جا رہی پوری اب کتنے آدمی ہے بولے تو سیون سیٹر اس کے حساب سے دیکھو آپ آٹھ آدمی ہیں اور اچھی اسپیشس رہنا بھائی گاڑی مطلب سیون سیٹر بولے تو اوپر ذرا سامان رکھنے بھی رہنا کائی کو بولے تو اب دوپہر جا رہے تو کھانے پینے کا بھی سامان رہتا وہ اوپر رکھنے کا ہے کار کے ہاں اینووا چلتی اوپر لوڈ ڈالنے کا رہنا لیکن وہ اسٹینڈ جو لگا رہتا نا کار کے اوپر وہ اسٹینڈ لگا ہوا رہنا آپ کو کائی کو بولے تو اس میں جو بھی ہمارا سامان ہے وہ آ جاتا نہیں تو کیا ہو جاتا گود میں رکھ لے کے بیٹھنا پڑتا ہے ڈگی تو رہتی نہیں سیون سیٹر کو

اب اے سی کے ساتھ بھی رہی تو چلتا کیا ریٹ چلتا وہ حساب سے دیکھ لیں گے زیادہ دور تو نہیں ہے اچھا پر کیلو میٹر ٹھٹی روپیس اے سی کے ساتھ اچھا ہاں اچھا نہیں لیکن میں ریٹ ریٹ تھوڑا زیادہ دکھ رہا نا یہ ریٹ ٹھٹی روپیز پر کیلو میٹر تو مارکیٹ میں تو اتنا نہیں ہے ہاں گاڑی بڑی ہے ہاں صحیح ہے ہاں اچھا کب کی ہے بکنگ کب خالی ہے ہم لوگوں کو تو سنڈے کے دن ہونا ہے ہاں کل ہچ ہے ہاں اب ٹھیک ہے میں آپ کو کنفرمیشن دیتا ہوں تھوڑی دیر میں ٹھیک ہے سر اللہ